इं'या इत्थै बसोह्ली बिच्च बड़े सारे बिजनेस खो'ल्ले दे न लोक अपना टिड्ढ पालने आस्तै बड़ा किश करदे न केईं बेचारे लेबर दा कम्म करा दे केईं इयां बेचारे दकानां खो'ल्ली दियां केईं बेचारे खेतीबाड़ी करदे केईं बेचारे कचरा उठा दे गलियां गलियां दा मतलब कुछ बी करने आस्तै अपना टिड्ढ पालने आस्तै असें बड़ा कम्म सारें अपना अपना बिज़नेस खो'ल्ले दा होंदा ते उं'दे बिच्च अस लेबर दी गल्ल करिए लेबर आह्ले बी हर कम्म लेबर च करदे बेचारे धुप्पा च ध्याड़ियां लांदे धुप्पा लुंडे चुक्का दे इट्टां पकड़ा दे इस टाइम दिक्खो किन्नी गर्मी ऐ होर बेचारे अपना अपना सारा कम्म करा दे कुछ बी करने आस्तै मतलब अपना पेट पालने आस्तै कम्म ते करना ई पौंदा ऐ कोई कम्म छोटा बड्डा ते निं होंदा हैना लोक खेतीबाड़ी इसलै कनकां दियां बाड्डियां होई दियां लोग बाड्डियां करा दे खेत्तरां च जाई जाई ते इक ओह् बी बड़ा प्राउड फील होंदा कि निं अस डोगरा लोग न ते अस अपना कम्म करने आं कुसै अग्गै हत्थ ते निं फैलाने आं न अपनी मैह्नत करियै रुट्टी राटी खन्ने आं ते होर बी बड़े सारे बिज़नेस न केईं बेचारें दकानां खो'ल्ली दियां फ्रूट दी दकान खो'ल्ली दी मेडिकल शाप्स न कपड़े दी दकानां न बड़े सारे बिज़नेस होंदे लाइफ च कम्म करने आह्ला इन्सान होना चाहिदा ते बड़े सारे बिज़नेस न अस करी सकने ते कन्नै कम्म करना जरूरी ऐ हैना ते बिज़नेस दी गल्ल करचै अस ते लोग बड़े सारे बिज़नेस करदे फ्रूट दी रेह्ड़ी चली दी इसलै बड़ा ज्यादा रश ऐ अज्ज ईद बी ऐ कन्नै रोजे बगैरा चला दे लोकें दे ते उ'नेंगी बी ज्यादा प्रोफिट होएआ इ'नें चीज़ें च ते कन्नै लेबर दा कम्म करा दे लोग इसलै बेचारे ते धुप्पा लग्गे दे अस बी इक अस बी कम्म ई करा ने अस बी कालेज़ आए दे अपने अस बी पढ़ा ने अज्ज साढ़ा इद्धर कालेज़ दा वर्कशाप डोगरी दा हा अज्ज बी अपना पार्टीस्पेट दित्ता एह्दे च ते मतलब बड़ा ज्यादा के एह् कीता बिज़नेस चलाना मतलब असान बी निं ऐ टफ बी निं ऐ अगर मैह्नत करियै करो बिज़नेस गी ते ओह् बड़ा ज्यादा अग्गें चलदा ऐ बिज़नेस ते कन्नै अस बिज़नेस गी बड़े शैल तरीके कन्नै दिक्खने आं ऐ हैना बिज़नेस करना इक बड़ा ई मिकी ते शैल लगदा कि अपना बिज़नेस होऐ अपने पैरां उप्पर इंसान स्टैंड होऐ हैना ते हून जियां अस एह् में सवेरे उट्ठियै बाड्ढियां शाड्डियां कीतियां बाड्ढियां करियै आए अपने खेत्तरें दी कनका दी बाड्ढि्यां कीतियां ते बाड्ढियां करियै आए ओह्दे बाद अस कालेज़ आए हून असें घर जाना फिर अस घर दा कम्म करना फिर अस दकान बी जाना साढ़ी दकान बी ऐ दकाना बी जाना उत्थै दकान बी कम्म संभालनी दुकान बी संभालनी सारे कम्म करने इक बिज़नेस ऐ जेह्ड़ा असें ई खो'ल्ले दा होंदा ते साढ़े ग्रांऽ च बड़े सारे बिज़नेस न बसोह्ली क्षेत्र च ते तुस आई जाओ बड़े सारे बिज़नेस खो'ल्ले दे इद्धर कंप्यूटर सैंटर्स न इंस्टीट्यूट्स केइयें इंस्ट्यूट खोल्ले दे केइयें दकानां खोल्ली दियां केईं बेचारे लेबर करा दे केईं किश करा दे केईं किश करा दे सारे करा दे बिज़नेस करा दे अपने अपने आस्तै ते ते तुस दिक्खी सकनें कि तुस कदी साढ़े ग्रांऽ च बड़ा सारा कम्म ऐ ऐसा कोई निं ऐ कोई बी कम्म बिना कम्म दे निं रेही दा कम्म करना कन्नै अस डोगरा लोक होन्ने अस बिना कम्म करे दे ते रेही निं सकने अस कम्म करगे ते साढ़े सकून होंदा कि असें कम्म कीता ऐ बिज़नेस बड़े सारे न ओह्दे च सानू बड़ा शैल लगदा बिज़नेस करना अपना बिज़नेस खोलना दकानां खोलनियां अपनियां अपनियां ऐ ना मार्किट च इक नांऽ बी बनी जंदा इन्सान दा ते ते कन्नै बस